हमलोग के यहाँ बकरी है और हमलोग बकरी को भूसा देते हैं घास देते हैं और बकरी को और बकरी का सबकुछ देते हैं बकरी को और मतलब बकरी को बहुत ही अच्छा अच्छा भोजन देते हैं मतलब घास हुआ और भूसा हुआ उसको मतलब खिलाओ और जानवर और जानवर जैसे कुत्ता हुआ कुत्ता को खाना दो इसीलिए हमलोग देते हैं उन सबों को और हमलोग खाना उना देकर कुत्ता को भी और बकरी को भी भूसा उसा देते हैं और जानवर को और बकरी को हमलोग मतलब ठण्डी में भी बकरी को हमलोग सूटर पहिराते हैं और गर्मी में हमलोग ऐसे ही छोड़ देते हैं उसको और और गरमी ठण्डी में हमलोग उसको सूटर पहिराते हैं जिससे हमलोग रहते हैं वैसे बकरी को भी रखते हैं हमलोग और बकरी की तबियत खराब हो जाती है तो हमलोग दवाई देते हैं उसको और हमलोग बहुत कुछ उसका बहुत ध्यान रखते हैं क्योंकि बकरी जानवर है जानवर तो कुछ बोल नहीं सकती हमलोग ऐसे ही पता चल हमलोग जान जाते हैं क्या करना है क्या नहीं इसलिए बकरी को सुबह हमलोग उठकर उन सबों को बाहर निकालते हैं उन सबों को खाना खिलाते मतलब हैं कर हमलोग फिर आते हैं तो हमलोग बकरी को मतलब फिर बाहर से घर में करते हैं और उन बकरी को हमलोग बाँधकर वह उसको पानी पिलाते हैं और पानी पिलाकर बकरी को फिर उन सबों को बाँधते हैं फिर हमलोग के कुत्ता कुत्ता के कुत्ता को भी हमलोग रात को भी खाना देते हैं सुबह को भी खाना देते हैं जानवर तो जानवर है जानवर तो कभियो बोलते नहीं हैं

और बकरी तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं देखें अभी फिर बकरी जब खा लेती है तो हमलोग फिर खा फिर हमलोग उन सबों को खेत में ले जाते हैं फिर खेत में ले जाते हैं तो यह सब घास खाती हैं घास खा लेती हैं फिर आती हैं घर फिर पानी पीती हैं फिर बाँधते है सब खूँटे पर फिर खूँटे पर बाँध देते हैं तो हमलोग उन सबों को फिर बाँधकर फिर भूसा उसा लाते हैं फिर डाल उल कर फिर रोटी खा लेती है तो खाकर फिर बाँध देते हैं बकरी जब गर्मी ठण्डी में जब उन सबों को ठण्डी लगती है तो हमलोग कपड़े पहनाते हैं दोनों को सूटर ठण्डी में भी बहुत